आं जानो मोजां मोननाय नाफोरा जाहैबाय खुसिया बामि नास्राय बोथिया बेफोरखौ मोजां मोनो खुसियाया जाबाय देहानि थाखाय थै बारायनायाव मोजां आरो बिगुराव जानाय दागफोरा खारो बिफोर नाखौ जानो मोजां मोनो आं खुसिया नाजों माखासे माबाफोरा दागफोरा मोजां जायो बिनिखायनो जायो ना बालाबोथिया नास्राय बामि ना एलेंगा बिसोरखौ जानो मोजां मोनो बिदिनो बेफोरखौ जानो मोजां मोनो

ना एलेंगा बोथिया नास्राय खुसिया बेफोरखौ बांसिनै जायो